हाँ एक किताब है जिसका नाम फिजिक्स है फिजिक्स इतना डेंजरस चैप्टर है फिजिक्स के कि क्या बताऊँ मेरे टीचर्स और मेरी घर वाले दोनों लोग इतना डाँटते हैं कि पढ़ा कर पर फिजिक्स मुझे समझ में नहीं आता कि इसको कैसे करूँ सबसे बोरिंग सब्जेक्ट मेरा वही है फिजिक्स का क्योंकि इसमें डेरीवेसन और वो कोशन मतलब थोड़ा घूमा उमा कर देते हैं और इसमें सूत्र भी याद करने का होता है तो मुझसे होता ही नहीं कि इसको कैसे करना है और यहाँ तक कि कि उसमें जो नुमेरेस्कल नुमेरिकल्स भी आता है तो वो भी नहीं आता मतलब मेरा सबसे बेकार सब्जेक्ट यही है फिजिक्स का क्योंकि फिजिक्स मेरा शुरू से ही मतलब कि बोरिंग सब्जेक्ट था इसमें कुछ समझ में नही आता कि करूँ कैसे न इकऊ कोश्चन कर पाता हूँ ना कुछ कर पाता हूँ और इसमें जितना भी वो होता है वो फिजिक्स का कोश्चन आता है तो मैं कर ही नहीं पाता हूँ और मेरे घरवाले इतना डाँटते हैं कि कि पढ़ा कर पढ़ा कर जब समझ ए नहीं आता है तो कैसे पढ़ूँ और सब सब्जेक्ट मेरा ठीक है यही फिजिक्स का जो किताब ये मुझे समझ में ही नहीं आता कि कैसे करना है क्योंकि और सब तो मेरा ठीक है पर फिजिक्स नहीं ठीक है एकदम बोरिंग सा सब्जेक्ट है मेरा बस